औ नंगौ बर' हारिआ गावआरि ट्रेडिसिनेल डेन्सफोर दंखायो जे दावस्रि देलाय बागुरुमबा आरो जोंनि बर' हारिनि जि सुबुंफोर बे सुबुंफोरनि थाखायबो जोंहा मा जोंनि हारिनि थाखाय ट्रेडिसिनेल ड्रेस दंखायो जेरै हौवाफोरनि थाखाय गामसा हिन्जावफोरनि थाखाय दख'ना आरो आर'नाइ बेफोर जाबाय जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसिनेल ड्रेस जेरै जों बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानायाव जोङो जोंनि ट्रेडिसिनेल ड्रेसखौ गान्नानै मोसानाय जायो जेरै आर'नाइ गामसा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय दख'ना आर'नाइ बेफोर बायदि आरो बिब्दिनो गुबुन हारिनि जेरै एसामिस बिसोर हारिआबो गावआरि कालसार दङ आरो जेरै जोंनि बर' हारिआव गावआरि ट्रेडिसिनेल डेन्स दं थिक बेफोरबायदिनो बिसोरनियावबो दङ